अशें म्हणटात की आरोग्यम् धन संपदा निरोगी उरोप म्हळ्यार एक मोठें भाग्य पूण भारताक खूब गरिबी आसलें कारणाक हें आरोग्य सगळ्यांक वेवस्थीत मेळचें खातीर सरकाराक मोठे आव्हानूच आसा पूण सरकारान खूबशीं धोरणां केल्यात आमी दर वर्सा एकवीस जून योग दिवस म्हण मनयतात योग आमी घरा कडेनूच करून आपलें निरोगी रावपाक शकतात ताज्या शिवाय आज काल मनशाक प्रॅशर आनी डायबिटाझ हाचो खूब त्रास जाता सगल्या लोकांक डायबिटीझ आनी प्रॅशर हें मेळटातूच ताज्या खातीर इंटरनॅशनल डायबिटीझ रिसर्च हाणें भारताक खूब प्रमाणांत डायबिटीझ लोक लोक आसात हें सांगिल्लें आसा सो भारताक आयुश्यमान भारत योजना प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजना ह्यो देन हजार अठराक सुरू केल्ल्यो जातूंत जें पय लाभार्ती आसात तांकां पांच लाख इतलें परेन पयशें मदत मेळून मेळटा कसलोत दुयेंस जायत जाल्यार पांच लाख परेन तांकां पयशें मेळटा ऑक्टोबर दोन हजार अठराक खूबशां राज्यांनीं ह्या लोचने योजनेचो लाभ घेतिल्लो राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजना अंतर्गत आरोग्य विमा योजना ज्येश्ट नागरीक आरोग्य योजना विमा योजना कर्मचारी राज्य यो् विमा योजना हाचो समावेश आसा केंद्र सरकारची आरोग्य योजना हातूक ऍलोपॅथी होमियोपथी तसेंच आयुर्वेद युनानी योग आनी सिद्ध ह्या पारंपारीक भारतीय औशधांतल्यान आरोग्य सेवा दितात पूण लोकांची मँटलिटी ही प्रत्येका कडेन आसता आपल्यान कशें बरें रावप सदां सकाळीं जर बेगीन जर उठलें आनीक धा मिनटां किंवां वीस मिनटां आपल्यान आपल्या आरोग्या खातीर दिलो म्हणजे अनुलोम विलोम आनी कपालभाती हीं दोन सुद्दां योगाचीं आसनां केलीं जाल्यार प्रत्येक आपलें आपलें भलायकी आपल्या जाय तशें दवरपा शकता सो भारतीय भलायकिची वेवस्ती वेवस्था ही मोदीजीन भरपूर प्रमाणांत ताजेर ट्राय केल्लें आसा कोवीड सुद्दां जालें तेन्ना आमचें भारताचें कोवीड वॅक्सीन हें पयलें थर्ड रँकाचेर आयिल्लें जाल्यार सुद्दां तें खूब प्रमाणांत ताजेर ताचो बरो परिणाम जालो